हाल ही के परसो में पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आजकल पर्यटन स्थलों पर लोगों को जाना बहुत पसंद करते हैं लोग आज पहले जैसे नहीं हैं की खाली पिली खाना खाया सो गए यह वह लेकिन आज का ज़माना वह नहीं रहा आज के ज़माने में लोग बाग परन इस्थल पर्यटन स्थलों पर जाना नदी वगैरह किसी झील वगैरह के किनारे बैठना उठना नाश्ता करना और अच्छे अच्छे लोगों से मिलना करना बहुत पसंद करते हैं